دوڑنے کے ایسے بہت سارے طریقے ہیں جن سے میری ذہنی صحت اور تندرستی پر اثر پڑتی ہے جیسے کہ جب میں دوڑتا ہوں تو اس سے مجھے میرے جسم کے اندر تازگی محسوس ہوتی ہے میرا ذہن اور میرا پورا جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے مجھے دوڑ لگانے میں بہت مزہ آتا ہے میں روزانہ تقریباََ پانچ سے چھ کیلو میٹر تک دوڑ لگاتا ہوں اور میں دوسروں لوگوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ روزانہ دوڑ لگانے کی کوشش کیا کریں جس سے اس کا جسم اور ان کی صحت بحال رہے یقیناََ دوڑ نے کے بعد میں اپنے اندر بہت آرام محسوس کرتا ہوں